आङो बांसिन लिरनो लुबैयो समाजनि बागै समाजाव बेबायदिनो गोबां लेखा रोङैफोर सुबुंफोर थायो आरो ओमफ्राय बे सुबुंफोरा लिरनो फरायनो रोङा ओमफ्राय बेबादिनो बुजिया बबे लामाथिं थांबा बबेथिं मा जागोन समाज फोसाबनो थाखाय जोङो लेखा रोंगोरनांगोन लेखा फरायबा जों बुजियो गाव गावनो बुजियो ओमफ्राय समाजनि मानसिफ्रा बेखौ सानो आरो लेखाखौ फरायनानै जेबो माबा मोनाखै मायाखै होन्नानै सानो आरो नाथाय बिदि नङा जोङो लेखाखौ गियान मोन्नो थाखाय फरायो आङो समाजनि बागै लिरनो लुबैयो समाजखौ मारै फोसाबगोन समाजाव दा मा सोलिगासिनो खोमसि फोथायनाय खोमसि फोथायनाय सोलियो नाथाय बिसोरदि नंखायजे जों बेखौ रोखा मोनो आरो आं बेनि थाखायनो समाज फोसाबनो लुबैयो आरो हारिसिङै मोनसे राव हारिमु थांना थानो थाखाय राव हारिमु आरो बायदिसिनाखौ जोङो फोसाबना लाग्रोनांगौ आरो नाथाय बेखौ जोङो मिथिगोरनांगौ समाजाव गोरों गोरा थाब्लासो समाजा देभ्ल'प जायो आं समाजहो खौहाय मोजां जाजानो लुगैयो आरो बेनिखायनो समाज फोसाबनायाव हाय आं लिरनो गोसो जायो आङो समाजाव हाय बयखौबो सांग्रांथि होनो सानो गाज्रि खामानिफोरनिफ्राय आरो गाज्रि लोगोफोरनिफ्राय जानाय लोंनाय बायदिसिना बाहायनायफोर बाहायनायनिफ्राय गोजानाव थानो समाज बुङोब्ला जोङो गोबां समस्थिफोरावहाय गोबां सोलोंनायखौ नुनो मोनो आरो सोरबाबा बेबादिनो दोहोरोमफोरखौ लानानैबो समाजाव दान्थे बिदान्थे जायो नाथाय बेफोरखौ फोसाब नानैनो आं समाजनि सोमोन्दै लिरनो मोजां मोनो जाहाथे इयुन जोलैफोरा बेफोरखौ फरायनानै फरायनानै एबा नुनानै सोलोंनो हायो बेनिखायनो आं समाजनि बागै लिरनो लुगैयो समाज मानसिफोरा बयबो आं समाजारि फोसाबनायाव बयखौबो सांग्रांथि जानो खावलायो आरो गाव गावनो मोजां जाबासो मालायखौ फोसाबनो हायोना बेनिखायनो गाव गावनि आखल आखुखौ दानानैसो गुबुनखौ फोसाबनो नाजानांगौ गुबुनाथ' जेबो मिथिया नोंखौ नों मोजां देखायबासो बैसोरबो नोंखौ मोजां सानगोन बेखायनो गाव गाव मोजां जाग्रोनांगौ आरो समाजखौ फोसाबनो थाखाय समाज समाजाव हाय मोजां स्कुल कलेज मोजां फोरोंथाय होनाया जोबोत मोजां आरो बेफोरनि बागै आं गुवारै लिरनो सानो आरो समाजनि बागै

आं बेफोराव बेफोरनि बागै निमिटेसन होनोबो सानो आरो समाजखौ जोङो फार्सटावनो जोङो जानाय लोंनाय गाज्रि आखल आखुनिफ्राय जानगाराव थानो नांगौ आरो आरो समाजाव मोजां फरायसालि गायसननांगौ बेफोरखौनो आं लुबैयो आरो समाज सावहाय समाजनि मानसिफोरा मोजां मोनगोन आरो नोङो बिदि मावबा समाज बेखौनो आंनि फिन्नाया बेनो आरो